हँ बताबियौ हँ अपन पूजा केना केना हँ

हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ एलियै तऽ घुमैये लए ने हूँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ ठीक छै ठीक ठीक